بہار میں حکومت کا کام وقت کے ساتھ بدلا ہے پہلے یہ اسکول سڑکیں بنانے اور کارخانے لگانے پر زور دیتی تھی پھر کچھ وقت ایسا آیا جب ترقی ٹھیک سے نہیں ہو پائی اور بہت سی پریشانیاں رہیں لیکن اب حکومت کوشش کر رہی ہے کہ سب کچھ بہتر ہو قانون ٹھیک ہو سڑکیں اچھی بنیں اور سب کو پڑھنے اور علاج کرانے کا موقع ملے خواتین کو آگے بڑھانے کے لیے بھی کام ہو رہا ہے ہر گھر میں بجلی اور پانی پہنچانے کی کوشش ہے نوجوانوں کو روزگار ملے اس لیے کے بھی منصوبے بنائے جا رہے ہیں اب حکومت سب کو ساتھ لے کر چلنا چاہتی ہے تاکہ بہار ترقی کرے